उमफ्राय बाजै नामाब्रा माथो दाव माथो दाव गाबनाय खोनादों दाव दं नामा दाव फियो ए ओमफ्राय फानोबो नामा

मा मा दाव दङ फालाय ओमफ्रायो बबे दावा बेसेबां दाम बेफोरखौ मिथिनो हागोन नामा दावफोरनि दामफोरखौ

औ ओमफ्राय दाम दरा खम बेस एसेसो रायलाइनायाव जायोना जाया बेफोरखौ खिन्था हरनो हागोन नामा

गथाब्लाबोथ' अजन अजन सुनानैसो खालामगोन जाहैबाय औ औ

दावलाजों जोख्लिजोंबा आरो आलादा जाबावगोन खोमा बिदिबा दामा औ ओमफ्राय ओरैनो दाथ' फुजा फुजा खाथि खाथि फैबाय फुजानि माबाफोर अफारफोर होजानाय होनाय बिदि सुबिदा गैयाना

ओरैनोथ' गिनिबो दं होन्नाय बुंहरखाबाय हांसो दङ होन्नानै बुंहरबाय हांसोखौथ' दामखौबो बुंहराखै गिनिनिखौबो बेसेबां

होमबा उनाव माने नांगौ जादों र' नांगौ जादों इसे थाबैनो लायगोन दे औ दायोफोर लायसै नामा नङाबा गाबोन फुङाव थांसै दे औ दे